میں ایک بار کشمیر گیا تھا تو کشمیر جانے کے بعد تھوڑے ایسے تو نئے نئے جگہ تھا ہمارا تو میرا جان پہچان بھی نہیں تھا کچھ تھوڑا بہت بھی نہیں جان پہچان تھا تو وہاں پہ دیکھنا ایک دوست مل گیا بہت اچھے خاصے پہچانے تھے تو سلام ولام کیے جان پہچان ہوا ان سے تو ان کے بعد اس نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا تھا آپ کا فون وون تو کرتے میں نے کہا بھائی فون نمبر تھا ہی نہیں آپ کا تو کہ بہرحال چلو کوئی بات نہیں پھر اس نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں ہم لوگ گھومنے تو لے گیا ہمیں برف کے ایک دم اونچے اونچے پہاڑوں پہ برف کے جھیلے پہ نہلوایا ہمیں بہت ہی مزہ آیا وہاں پہ پھر اس کے بعد تو کوئی ہم لوگ پھر کھانا وانا کھائے تھوڑا بہت پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ آرام فرمانے کے لیے گیس گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے ڈھابہ پہ تو وہاں پہ تھوڑا بہت وہاں پہ بھی تھوڑا بہت کھا پی کے پھر ہم لوگ لیٹ گئے آرام سے پھر صبح ہوئی اٹھے کولگیٹ برش وغیرہ کرنے کے بعد پھر چائے لیے ہم لوگ پاپے لیے فین لیے سب لینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ پھر واپسی ہم لوگ پھر اپنے گھومنے کے لیے نکل گئے ہم لوگ پھر گھومنے کے بعد پھر ہمیں لے گیا پھر ہمیں گھوڑے پہ بیٹھا کے لے گیا پہاڑ پہ پھر وہاں پہ تھوڑا بہت پھر ہم لوگ فوٹو وغیرہ ویڈیوز وغیرہ شوٹنگ کی وہاں پہ پھر اس کے بعد شوٹنگ کرنے کا پھر ہم لوگ پھر ہم لوگ چائے پینے چلے گئے جو کشمیر کی اچھی خاصی چائے ہے وہاں پہ بہت ہی مشہور چائے ہے تو وہاں پہ ایک ایک چائے کی پرائز دو سو روپے تھی تو دو آدمی تھے ہم لوگ تو دو چائے آرڈر کیے ہم لوگ پھر چائے کے ساتھ بسکٹ وہ سب لے لیے اس کے بعد ہم لوگ کھا پی کے پھر ہم لوگ وہاں سے نیچے آ گئے